सभिनी खां पहिरियों ए टी एम मशिन में असां खे कार्ड विझणो पवंदो आहे जीअं त असां कार्ड विझंदासीं त उते ॿोलीअ जो अची वेंदो आहे त इंग्लिश चूस कंदा या हिंदी असां उहा चूस करण खां पोइ असां खां पुछो वेंदो आहे त तव्हां खे पैसा केतिरा खपनि त असां फ़िर उओ असां उओ टाइप कंदा आहियूं हुन खां पोइ ए टी एम मशिन पुछंदी आहे त तव्हां खे सौ जा खपनि पंज सौ जा या ॿीं हज़ारें जा असां उहो टाइप कंदा आहियूं हुन खां पोइ असां खे पंहिंजो पिन विझणो हूंदो आहे पिन विझण खां पोइ असां खे पैसा अची वेंदा आहिनि पैसा अची वञण खां पोइ असां खे पंहिंजो ए टी एम कार्ड कढी छॾिणो पवंदो आहे